राजस्थान जूं अलॻि अलॻि अलॻि कलाऊं पूरे देश विदेश में ॾाढियूं मशहूरु आहिनि राजस्थान जा जेके कपिड़ा आहिनि उन जूं जेके ऐं ठहंदा आहिनि कपिड़नि जा जेके ड्रेसूं ठहंदियूं आहिनि मिटी जा बरतन ठहंदा आहिनि या ज़ेवर ठहंदा आहिनि राजस्थान जे ज़ेवर सां गॾ गॾ रांदीका बि ठहंदा आहिनि राजस्थान में या रांदीका या ज़ेवर या ऐं जेके बि कारीग़री आहिनि उहे पूरे हिते जेके बि सेलानी ईंदा आहिनि हुननि जी प्रदर्शनी में इए रखिया वेंदा आहिनि त प्रदर्शनी मां उहे वठी वेंदा आहिनि राजस्थान में जेके काठीअ जा पंहिंजे रंधिणे में चकला वेलण मंधीअरा उखलड़ो मुहिड़ो घणेई ठहंदा आइन कपिड़े मां जीअं राजस्थान जी ड्रेसूं ठहंदियूं आहिनि पेटीपड़ा ठहंदा आहिनि जेके हितां माण्हू वठी करे वेंदा आहिनि ऐं हुननि खे रोज़गार मिलंदो आहे हुननि जी कला जी ॾाढी ऐं नामूस थींदी आहे राजस्थान जे अहिड़े कपिड़े जे ते सिलाई में कांच जी ब कारीग़री थींदी आहे ख़ासि करे राजस्थान जूं टोपियूं ॾाढी मशहूरु आहिनि अलॻि अलॻि त्योहारनि ते राजस्थानी पहचान आहे राजस्थानी कपिड़ा पाइण सां उहो परियां ई ॾिसण ईंदो आहे त इहे राजस्थान मां आयल आहे ऐं ऐं राजस्थान जी कारीग़री पूरे दुनिया में साराही वेंदी आहे चाहे उन जी तहज़ीब उन जी उथणी वेहणी राजस्थान जी हिननि सां ई असांजे राजस्थान जी कला जी तारीफ़ नामूस आहे